सरकारि खेत्र में खुला और सिल्क सेक्टर ख़ूबु कुझु करे रही आहे उहे अधिकतर सुझाव सब्सिडी छूट सामर्थ्य अनुसार प्रोग्राम कराईंदा आहिनि जंहिंखे कि सभिनी खे रोज़गार मिली सघे और हुनजो वधीक माण्हू करे ॿुधी सघनि ॾिसी सघनि जंहिंजा हुनजो प्रचार थी सघे कंहिं सां हुनखे लाभ मिली सघे और ख़ूबु तरह सां हिकु ॿिएं जो सामर्थ्य ॾींदा आहिनि हिकु ॿिएं जी हैल्प बि कंदा आहिनि